हाँ जी तो आप कहाँ से बोल रही हैं हाँ हाँ अच्छा हमारे यहाँ सारे ब्रांड अवेलेबल हैं कॉटन के फाइबर के वेलवेट के हर एक ब्रांड यहाँ पर है आपको जैसा चाहिए वैसा आप ले सकती हैं

वो हमारे यहाँ अवेलेबल है आप लें सकती हैं प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं हमारे यहाँ हाँ जी डिलीवरी तो बिल्कुल पॉसिबल है और हमारे यहाँ एकदम ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको आपको कोईं शिकायत के मौके मौके नहीं देंगे आप एक बार लेकर देखिए यूज़ करके देखिए अच्छा तो आप आपको जो पसंद है जितना आपको चाहिए और जितना हाँ बोलिए वह वो आप देखकर वो कर लीजिए पहले चूज़ कर लीजिए अगर कपड़ा खराब निकलता है तो उसे आप रिटर्न कर सकती हैं हम एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन उसके बदले में हम आपको मनी रिटर्न रिटर्न नहीं कर सकते कपड़े रिटर्न कर सकते हैं हाँ अच्छे ब्रांड ही आपको मिलेंगे लोकल आएंगे ही नहीं हाँ तो क्या क्या है बता दीजिए लिख लेते हैं हाँ पिच कलर हाँ

मतलब आपको एक जैसे किसी फंक्शन में किसी का थीम हो उस टाइप से आपको कपड़े चाहिए और और क्या चाहिए

अच्छा तो किस टाइप में चाहिए मतलब प्योर कॉटन चाहिए ठीक है लेकिन

अच्छा तो मतलब नीचे का क्या चाहिए ट्राउजर लेगिंग पटियाला हाँ तो वो भी कुर्ती से मैच कलर होंगे ना ठीक है हम आपको डिलीवर करा देंगे आप उसमें रेट देखिए कितना आ रहा है आपका है डेढ़ सौ शर्ट है डेढ़ सौ पैंट है हाँ पर शर्ट है डेढ़ सौ तो आपका टोटल हो जाता है कुर्ती का भी फिफ्टी एल डीलिंग में देखा जाए तो आपका साठ से सत्तर हजार का खर्चा आ सकता है हाँ

हाँ प्रॉपर हम आपको दे देंगे बिल के साथ और आप आपको अगर कोई भी ब्रांड अगर बेकार लगता है तो आप उसे एक्सचेंज कर सकती हैं लेकिन हमारे यहाँ मनी रिटर्न नहीं होता यह डिलीवरी आपको दो से तीन दिन में होम डिलीवर हो जाएगा हाँ पॉसिबल है

सारे सही से रहेंगे हाँ लेकिन अगर जैसे आपको तो थोड़े ज़्यादा चाहिए डेढ़ सौ फिफ्टी ऐसे चाहिए तो अगर कपड़े अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो कुछ दो तीन दिन ज़्यादा लग सकता है आपको होम डिलीवर कराने में तो हाँ तो जब सब अवेलेबल हो जाएगा हाँ हाँ ओके ठीक है